अपनी साँस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मेरा एक सुझाव दूँगी मैं कि हमें अपने पहनावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी साँस्कृतिक सुरक्षित रहे हमें आजकल देखने को मिल रहा है कि कुछ इस्त्रियाँ या लड़कियाँ आजकल के पहनावे पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं जिससे कि वह एक अच्छा नहीं है किन्तु हमारे हिसाब से बिल्कुल ऐसा पहनावा पहनाया जाना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति के सामने यदि हम खड़े हों तो हमें शर्मिन्दा महसूस न हो ऐसा हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि हमें साँस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हमें पहनावे पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ऐसा मेरा मानना है साँस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हमें कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए जैसे कहाँ किस समय किसी से क्या बात की जाए उसका विशेष ध्यान होना चाहिए कम से कम शब्दों में किसी व्यक्ति की बातों या प्रश्न का उत्तर देना चाहिए जिससे हमारी साँस्कृतिक विरासत संरक्षित रहे और भी कई ऐसी बातें हैं जैसे कहीं जा रहे हैं तो कहीं हमें अपनी मर्यादा में जाना चाहिए और बोलना चाहिए और हमें ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए जिससे हमा हमारे कोई भी अंग का प्रदर्शन न हो ओर हम सुरक्षित महसूस करें और हम किसी के सामने शर्मिन्दा महसूस न हों ऐसा हमें पहनावे का विशेष ध्यान देना चाहिए